असांजे परिवार में जीअं शादी वग़ैरह थींदी आहे त हुन खां पहिरीं माता जी चौकी थी बहिराणो थियो या जंहिंजी जंहिंजी जेका श्रद्धा हूंदी आहे त उहो रखाईंदा आहियूं कंदा आहियूं ऐं तंहिं खां पोइ साठ सोण इहे सभु परंपरा आहे उन्हीअ मुताबिक कंदा आहियूं ऐं मतलबु जीअं

हुन खां पोइ बि काफ़ी त्योहार अचनि था ॾियारी ॾियारी अचे थी ॾियारीअ में बि ॾीआ विया बारे करे रोशिनी कंदा आहियूं जेका परंपरा हले पेई उहा कयूं पिया अॼु बि उहा प्रचलित आहे